तशें पळोंक गेल्यार बायकिंगाचेर म्हाका आमचे देशानूच भोंवपाक खुबशें जागे आसात पूण आमचे रस्ते बरोबर ना आनी खुबशें रेश ड्रायव्हींग चल्ल्या कारणान हिंदुस्थानांत वो भारतांत करप आमच्या योग्य ना पूण देशा भायर समज संदी मेळ्ळी जाल्यार अवश्य हांव वचूं शकतां कारण ते रस्ते बरे आनी खुबश्यो सवलतीं बायकरजांक वाटेर रस्त्यार मेळोकूंय शकता म्हणून दोनीं हिंदु देशा भितर पेक्षा भायर वचपाक हांव चड खोशी आसां